ترقی اور نشوونما کے لحاظ سے سینٹرل دہلی ضلع کو معاشی سماجی اور ماحولیاتی انسفرااسٹرکچر کے لحاظ سے ضلع کو بہتر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ گلیوں کی جو پریشانیاں ہیں پانی کا جمع ہو جانا اور لائٹ کی جو دقت ہے اور اس طرح سماجی ماحول کو اور یہاں پر جو مختلف قومیں آباد ہے ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی اس وقت اشد ضرورت ہے